میرا سب سے قابل فخر کارنامہ یہ ہے کہ میں نے بچپن ہی سے اپنے گھر کو چھوڑا صرف کس لیے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اک پرفیکٹ عالمہ بننے کے لیے میں بچپن میں ہی اپنے گھر کو الوداع کہہ کر کے مدرسے میں ایڈمیشن لیا اور وہاں پر سات سال تک کے اپنے گھر سے دور رہی آتی تھی وقتاً فوقتاً لیکن بہت کم تو وہاں پر رہ کر کے میں نے ایک دین کے بارے میں معلومات حاصل کیں اپنے گھر والوں کے لیے اپنے لیے آخرت کے سنوارنے کا ایک ذخیرہ تیار کیا اور اس کے علاوہ اپنے ماں باپ کے لیے ایک بہترین ذریعہ میں بنی جنت میں لے جانے کے لیے تو یہ میری والدین کے لیے خود میرے لیے ہی ایک میرا قابل فخر کہہ لیا جائے کارنامہ ہے اس کے ذریعے سے میں معاشرے میں سر اٹھا کر کے جی سکتی ہوں کسی کے سامنے بآسانی اپنی بات پیش کر سکتی ہوں اور بہت پرسکون محسوس کر سکتی ہوں